हमने यहाँ पर कई जगह पर घूमने गए थे जैसे चौकियन हुआ वहाँ पर मंदिर भी बहोत अच्छे थे घूमने में बहुत बढ़िया लग रहा था वह मैंने सामान भी बहुस सुरछ चोरी हो वोरी तो हो जाती है इसलिए सामान बहुत संभाल कर रखते थे ब वह बाज़ार उजार में सामान भी बहुत बढ़िया बढ़िया मिलता था बच्चों के खेलौने भी अच्छे मिलते थे वह बनारस में विश्वनाथ जी हुए विश्वनाथ जी भी गए थे बहुत बढ़िया लग रहा था वहाँ पर सामान हुआ वह सब सामान उमान हुआ और वह सब नारियल ओरियाँ फूल माला ब हर एक चीज़ मिलता था बहुत बढ़िया बढ़िया समान था बच्चों क खेलौना हुआ यह सब घूमने उन्ने में वहाँ पर बहुत बढ़िया लग रहा था यही पर जो चोरी वोरी हो जाए इसीलिए मैंने औ जैसे फोन हुआ पर्स वर्स हुआ इसीलिए सम्हाल कर बहुत भीड़ भड़क्के में सम्हाल कर चलते थे कहीं चोट न लग जाए यह सब हुआ और अगच्य जैस चौकियन गए चौकियन से फिर वहाँ पर इलहाबाद गए थे घूमने जैसे कटरा उटरा हुआ हुआ सब घूमने गए थे वहाँ पर भी बहुत बढ़िया लग रहा था और मैंने सुजानगंज गए थे गौरी शंकर मंदिर है वहाँ पर भी बहुत बढ़िया था बहुत इतना बढ़िया था वहाँ पर जो जाता है उसे हर एक सामान मिलता है फिर से पूजा पाठ हुआ हर एक सामान मिलता है इसीलिए वहाँ पर सब जाते हैं हम हफ्ते में दो बार जाते थे यही तो अम्बा देवी भे वहीं से पास में पड़ती थी वहाँ पर भी जाते थे वहाँ पर भी सामान अच्छे से मिल रहा था हर एक एक से एक समान है और जैसे वहाँ पर गए थे सीतामढ़ी गए थे सीतामढ़ी में भी सामान वह मैंने घूमने के लिए गए थे अपने दोस्त के साथ में गए थे ग्रुप था उसीलिए मैंने गए थे सब वहाँ पर भी जैसे फूल हुआ माला हुआ नारियल हुआ प्रसाद हुआ घर सामान हुआ यही सब लेकर आते थे चढ़ाते है और घूमने टहलने में भीड़ भड़क्के में उसीलिए डर लगता था कोह कहीं मेरा पर्स वर्स मोबाइल उबाइल गिर न जाए और यही आगे चलकर हम लोग रात हो जाते थे इसीलिए आ रहे थे जल्दी जल्दी में